हेलो जी बोलिए जी हम सर बोल रहें बोलिए ना जी एग्रीकल्चर बढ़िया है मत मतलब आप किस क्लास में अभी हैं नाइंथ में हैं तो यहाँ का प्रोफेसन तो बहुत अच्छा है पढ़ाई भी अच्छी है मतलब सब कुछ की व्यवस्था है समझे फिर उसक उसके बाद जाकर जो आप जो एडमिसन कराना चाहते हैं तो नाइंथ के बाद हीं एडमिसन कराना चाहते हैं टेन में जी वह किस स्कूल से पास कर चुके हैं वहाँ से जी तो हो जाएगा ऐडमिसन इसके लिए कोई दिक़्क़त नहीं है आप आइए आप वैसे बोल कहाँ से रहे हैं जी तो कोई दिक़्क़त नहीं है मुज़फ़्फ़रपुर से आइए और हम से काॅन्टेक्ट कीजिए उसके बाद जाकर हम आगे का वह ब बताएँगे जो कैसे क्या करना है और यहाँ की जो मतलब पढ़ाई लिखाई जो है ना सब अच्छी चलती है यहाँ कम से कम दो तीन हज़ार विद्यार्थी हमारे स्कूल में और हमारे कोचिंग में भी मिला कर दोनों मिला कर पढ़ते हैं तो आप भी आइए अगर ज़ ज़रूरी है तो आप भी एडमिसन ले सकते हैं इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है

जी जी रहना रह रहने खाने सब कुछ की व्यवस्था है मतलब आप यह हॉस्टल टाइप का खोज रहे हैं ना जी जी रहना खाना सब कुछ की यहाँ व्यवस्था है पढ़ाई से लिखाई तक का आप आकर कोई भी समय में एडमिसन ले सकते हैं जी आइए ना जी आइए आइए आप मतलब दो चार दिन रह कर यहाँ का रहन सहन सब कुछ देख लीजिए उसके उसके बाद जाकर जैसे आपका एडमिसन हो जाएगा फिर आप अच्छे से रहिए पढ़ाई कीजिए सब कुछ अच्छा रहेगा मतलब डिग्री भी अच्छी मिलेगी इस कोलेज से यहाँ जी

जी सुने होंगे मेरा कोलेज का है ना बहुत अच्छा है कि जी आपका मुज़फ़्फ़रपुर का भी आपका मुज़फ़्फ़रपुर से भी बहुत ही यहाँ आप रहने के लिए आएँ हैं कम से क हाँ जी हाँ तो हाँ तो कोई दिक़्क़त नहीं है आपको जब ज़रूरी है ना इच्छा तब आकर एडमिसन ले सकते हैं ठीक है ठीक ठीक ठीक है ठीक है रखिए रखिए